हैलो एह् मोहित तुस शापकीपर बोल्ला दे अच्छा बईया तु'सें ई फोन दित्ता हा कुछ दिन पैह्ले जेह्ड़ा में अपना सैमसंग दा जे टू ते बड़े दिन होई गे बईया ओह् हल्लै धोड़ी कोई तुसें फोन निं कीता तुसें आखेआ हा जेल्लै ठीक होग ते में फोन करी देगा तुसें ई बइया तू पं पंज सौ दी गल्ल होई ही जेह्का थुआढ़ा उत्थै कम्म उप्पर लाए दा तुसें बंदा ओह् आक्खा दा हा पंज सौ बिच पेई जाह्ग

ब बइया दिक्खो हां मेरी गल्ल मेरी गल्ल

ब दिक्खो बइया चलो कोम्बो दिक्खो तुस होई सकै ते करी ओड़ेओ थोह्ड़ा घट्ट ते कन्नै फोनै ई इक जेह्का माइक जैक्क दी प्रॉबल ही ते ओह् ओह्दा बी दिक्खी लैएओ किन्ना रेट पेई सकदा नेईं नेईं बइया दिक्खियै नेईं सनागे बइया हून दिक्खो पता केह् चक्कर ऐ भी इन्ने दिन होई दे तुसें पता गै ऐ अजकल बगैर फोनै दे केह् कम्म चलदा फोने दे असें बच्चें दी अगर कोई फीस बी जमा करानी होऐ अजकल ओह् बी फोनै पर ऐ रक्खी दी दिक्खो हां बड़े दिनै दा कम्म रुके दा तुस इक बारी दिक्खियै हून गै दिक्खियै सनाउड़ो केह् चक्कर ऐ हां हां बड़ा बड़ा शुक्रिया थुआढ़ा बइया अच्छा केह् करना जेह्का अजकल तुसें पता गै ऐ भई पंज फ फोनै बगैर रौंह्दा रौह्ना निं होंदा इक मेरा निक्का नेहा माय इ'यां फोन लेई लैंदा ते भी ओह् भी छोड़दा गै निं ऐ भी एह् पैह्लें बी उस्सै भन्नेआ एह् सबकिश कम्म खराब करी दित्ता ते दिक्खो बइया किश घट्ट होई सकेआ ते थुआढ़े अस बड़े पराने गाह्क आं थुआढ़े गै औन्ने किश बी कम्म होए हां दिक्खो किश होई सकदा तां चलो मिगी सनाओ कदूं आवां भी अ'ऊं फोन लैने ई अपना परसों तक्कर आवां चलो दिक्खी लैएओ भी पैसें पूसें दा ते तुस दिक्खी गै लैएओ हून अच्छा मिगी सनाएओ कोई नमां माडल आए दा इसलै हट्टी च कोई हां

चलो कोई निं भी में आइयै करना गल्ल थुआढ़े कन्नै